अगर कोई फ़ोटोग्राफ़ी को शौक या पेशे के रूप में अपनाना चाहता है तो मैं उसे यह सलाह देने मैं उसे शौक के हिसाब से यह सलाह देना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई जैसे हर जगह आज कल प्रचलन में है सेल्फ़ी प्रचलन में है तो जैसे जगह जगह जैसे सादियों वगैरह में सेल्फ़ी लेने का प्रचलन है और कहीं घूमने गया कहीं यात्रा पे गए हैं तो वहाँ पर सेल्फ़ी का प्रचलन है सेल्फ़ी लेने का प्रचलन है तो ये शौक ये शौक शौक के मामले में ज़्यादा आता है तो सेल्फ़ियों सेल्फ़ी ले रहे सेल्फ़ी लेना एक शौक है शौक है तो मैं शौक के हिसाब से मैं उसे बहुत लोग होते हैं जो सेल्फ़ी लेते सेल्फ़ी लेते हैं शौक ओख के मामले में कहीं जहाँ अच्छी अच्छी जगह देखते हैं वहाँ सेल्फ़ी लेने लगते हैं तो मैं और जैसे जो मैं उन्हें फिर जैसे अगर पेशेवर पेशे के रूप में पेशे के रूप में अगर बताना चाहूँगा तो जैसे कि बहुत लोग बहुत लोगों को शौक होता है कि जैसे पेशे के रूप में वो लेते हैं तो बहुत जैसे उसमें वो जैसे उगता हुआ सूरज हो गया उन उसकी उसे उसकी सेल्फ़ी लेने उसकी फ़ोटो लेना सेल्फ़ी लेना फ़ोटोग्राफ़ी करना या फिर जैसे पेड़ पौधे हो पेड़ पौधे हो गए उनकी सेल्फ़ी उनकी उनकी सेल्फ़ी उनके साथ सेल्फ़ी लेना या उनको उनकी फ़ोटोग्राफ़ी करना उनकी फ़ोटो लेना और जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको जैसे जो पसंद होता है जैसे कि अब किसी को अब जैसे किसी को पेड़ पौधे पसंद हैं तो वो पेड़ पौधे की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो उससे पेशेवर पेशेवर पेशेवर के हिसाब से अपना पैसा कमाने के लिए कोशिश करते हैं तो उसे वो करते हैं और जैसे बहुत लोगों को जानवर टाइप में पसंद है जानवर टाइप में पसंद है तो जानवरों जानवरों की बढ़िया अच्छी जगहों पर जाकर के अच्छा व्यू व्यू देखकर के वहाँ पर उनकी फ़ोटो लेते हैं उनकी भी फ़ोटो लेते हैं सब उनके साथ सेल्फ़ी लेते हैं तो वो वो लोग उसी हिसाब से अपना फिर पेशेवर के हिसाब से अपना सेल्फ़ी फ़ोटो लेते हैं और जिनके और जैसे बहुत लोगों को कहीं माउंट आबू माउंट आबू मतलब जैसे पहाड़ वगैरह कहीं बाहर यात्रा पर गए वहाँ पर पहाड़ वगैरह है तो वहाँ पर उनकी फ़ोन से उनके साथ उनकी सेल्फ़ी लेना उनके और उनकी फ़ोटो लेना और जैसे बहुत लोगों को बहुत लोगों को पक्षियाँ वगैरह जो होती हैं उनकी उड़ते हुए फ़ोटू लेना उनसे बहुत लोगों को शौक होता है तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा जो शौक होता है तो उसको पेशेवर के रूप में अपना मतलब कोशिश करें कि अपनाना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं और जैसे बहुत लोगों को पसंद होता है कि जैसे गए कि बहुत अच्छा व्यू दिखा तो नदी जैसे नदी वगैरह हो गई या फिर जो भी मतलब जो जिसका जैसे जिसको जो पसंद है वो उस हिसाब से देता है मतलब सेल्फ़ी लेता है तो मैं उन्हें यही बताना मतलब कहना चाहूँगा बताना चाहूँगा समझाना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जैसे शौक में तो सेल्फ़ी लेते ही हैं शादियों वगैरह में फ़्रेंन्डों के साथ या फिर जो भी मतलब जैसे भी सेल्फ़ी जिसके साथ भी लेते हों तो मैं पेशेवर के अगर हिसाब से बताऊँ तो ऐसे ही लोग मतलब जो लोग भी से शौक मतलब जिनको शौक होता है लेने का सेल्फ़ मतलब सेल्फ़ी लेने का या फिर ऐसी फ़ोटो लेने का तो वो वो पेशेवर पेशेवर के हिसाब से वो ऐसे उगते हुए सूरज की या या रात में चाँद वगैरह की फ़ोटो खींच फोटो खींच के इनकी फ़ोटो खींच के या फिर नाइट में जैसे कहीं कहीं गए कहीं गए हैं नाइट में अच्छा व्यू दिखा जो जैसे मान के चलिए कि जैसे नाइट में नाइट में गए हैं बहुत अच्छी लाइटिंग है कहीं पर तो उसकी फ़ोटो उसकी फ़ोटो ले लेते हैं या फिर नाइट में नाइट में या दिन में कहीं पर कहीं उनको कहीं कुछ अच्छा लग गया तो उसके साथ सेल्फ़ी लेते हैं तो उसको भी अच्छे से अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी करके उसकी तो वो पेशेवर के रूप में न कोशिश कर सकते हैं जैसे आज कल सेल्फ़ी तो प्रचलन में है प्रचलन में हई है लेकिन उसको अगर पेशेवर के रूप में करना चाहें तो उसको कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी करके उसको अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी करके उसको हम पेशेवर के रूप में कोशिश कर सकते हैं कि हाँ पेशेवर में आ जाए और सेल्फ़ी जब है सेल्फ़ी लेते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन हाँ कोशिश यही हो होनी चहिए कि शौक तो होता ही है लेकिन शौक के साथ साथ कोशिश ये रहे कि पेशेवर के रूप में अपनाना अच्छा है और कोशिश यही होनी चाहिए फ़ुट तो मैं यही फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड रिलेटेड समझाना चाहूँगा कि जो लोग सेल्फ़ी लेते हैं पेड़ पौधों की या फिर पक्षियों की या फिर जानवरों की सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है तो उसी हिसाब से वो शौक के साथ साथ वो पेशेवर में भी बदल सकते हैं